असांजे आस पास ॾाढा पहाड़ आहिनि हुन में मां ट्रेकिंग लाइ आहे अ हिकु ॿ ॾींहंनि में वेंदी रहंदी आहियां छुटियुनि ॾे मुंहिंजे फ्रेंडस सां गॾु हुते व वेंदी रहंदी आहियां हुते असां ॾाढा फोटो खीचंदा आहियूं हुनखे तरह तरह सां पोस्ट बि कंदा रहंदा आहियूं होॾे असांखे हिकु ॻाल्हि न वणी हुते माण्हू पिकनिक करण लाइ ईंदा आहिनि पर हुते ई कचिरो फेकें करे हली वेंदा आहिनि जेकी असांखे ॻाल्हि न सम्झि पई हुई